हँ फूल बाली छी ओएह तऽ लिअ ने किछु कमी बेसी एक दू टका होयबे ने करतै लै लिअ बोलू

ठीके छै ठीके छै लै लिअ कोन बला फूल ली चमेली फूल ली कहलू तऽ गुलाब फूल छै बेलीके फूल छै चमेलीके फूल छै कोन फूल लेबै

कहलहुँ तऽ हमरा गुलाब फूल छै चमेलीके फूल छै आइ कोन फूल लेब कै टका यहाँ कै टका आबू ने एक टका दै देब लेबै

हँ छै सब फूल अहाँ जे फूल ली हँ गेंदो फूल छै हँ ओहो छै अड़हुलो छै चंपो फूल छै

ओ दू टका कहलिए तऽ ई तीन टका राखू

ताजो फूल छै आउ तऽ कत्ते फूल अहाँ लेब ने तेतबा फूल देब हँ तऽ पूजे पाठके लिए तऽ फूल बेचबे ने करैत छियै फूल लगबैके लिए